मां घर मां पंहिंजो कमु कंदी आहियां ऐं हुनजे लाइ मूंखे इंटरनेट कनेक्शन जी ॾाढी ज़रूरत थींदी आहे पर उहो हींअर बंदि थी वियो आहे त मूंखे पंहिंजो डेटा पैक चालू करण जे रीचार्ज जी ज़रूरत आहे ऐं रीचार्ज करण लाइ मूंखे हिकिड़ो डेटा सुठो पैक ॿुधायो कि जेको घट ख़र्चु में वधीक हले ऐं मुंहिंजे मोबाइल नम्बर ते हुनजे बारे में मूंखे डीटेल्स मोकिले छॾियो